नमस्ते बोलिए दीदी हाँ लगता है इधर आज भी हमारे अंडर में चार पाँच लड़के काम करते हैं बताइए

पैसे तो तीन सौ रूपए लेते हैं बट वही जो जित जो सामान लेगा उसका आपको और एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा हाँ लगता है आपका नल कट वो जो घुमाने वाला होता है वो लीकेज हो गया है वही लगेगा अच्छा तो लगता है एक का जाम हो गया होगा नल और दूसरा थोड़ा लीकेज होगा चलिए ठीक है बता दीजिए हम लड़के भेज देंगे तब तक घर पर भेजें कल कब कल भेज दें लड़के को हाँ चलिए ठीक है अगर आप कोई नया घर बनवाते हों तो उसका प्लम्बर का काम हमें ही दीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ लड़के हैं हम अच्छे से काम करवा देंगे अगर आपको कोई भी टंकी वंकी की व्यवस्था चाहिए तो बता दीजिएगा चलिए ठीक है हम लड़के भेज देंगे कल तक

जिस हिसाब से रहेगा घर उस हिसाब से हम पैसे लेंगे अगर ज्यादा रूम है तो सभी में अगर नल चाहिए तो उसके लिए अलग से चाहिए अगर आप लैट्रिन बाथरूम में सिर्फ नल लगवाना चा चाहते हैं और ऊपर उसके लिए अलग थोड़ा ही पैसा लगेगा आपका हाँ दो कमरे के लिए तो आपको एक लैट्रिन बाथरूम के लिए पल्म चाहिए और उसके बाद ऊपर ले क्या कहते हैं टंकी रखने के लिए छोटा सा एक बनवाने के लिए वहाँ भी पाइप लगेगा तो कुल मिला के आपका देखिये दस दस हज़ार बारह हज़ार रुपये में हो जाएगा हाँ तो किचन में किचन में दो नल चाहिए एक डायरेक्ट मोटर से कनेक्ट होगा एक आपका टंकी से कनेक्ट होगा ताकि आपको पीने का पानी डायरेक्ट किचन में ही मिले और नल नल नल का भी पानी बर्तन उर्तन धुलने के लिए इसमें भी हो जाए चलिए ठीक है बताइएगा जब बनेगा तो आप हमारा यही नंबर है आप कॉल कर दीजिएगा हम आपके घर आ जाएँगे ठीक

हम कल दोपहर बारह बजे तक भेज देंगे लड़के को चलिए ठीक है शाम को हम भेज देंगे लड़के ठीक है नमस्ते